जय झुलेलाल बुधायो किथे था वञो अच्छा मां त सूरत थी वञा मां बोरीवलीअ में कमु कंदी आहियां अकाउंटर जो रोज़ अप डाउन कंदी आहियां पंजनि सालनि खां कमु कंदी आहियां बोरीवली में मुंहिंजी जॉब आहे उते अकाउंटर जी ऑफ़िस में उते कमु कंदी आहियां हा मुंहिंजो उते कम आहे त मूंखे अप डाउन करिणी पवंदी आहे न मुंहिंजो बॉस सुठो आहे त मूंखे ॿ टे कलाक ॿ कलाक पहिरों ई ॾई छॾींदो आहे छूटी ऐं इनजे करे मां अप डाउन कंदी आहियां हा इनमें छा आहे ॾाढो सुठी जॉब आहे उते त पोइ करिणी थी पए न मुंहिंजा मिट माइट सूरत में रहंदा आहिनि ऐं मां बोरीवली में कमु कंदी आहियां त रोज अप डाउन थींदो ई आहे हा ॿियो तव्हां किथे था तव्हां किथे था वञो अच्छा ईंअ त वञो था अच्छा अच्छा सही आहे ॿियो बुधायो लिखा पढ़ीअ जो कम आहे न काउंटर जो हिसाब किताब ठाहिणो हूंदो आहे न हूअ अकाउंटर जी जॉब आहे न न न कोई तकलीफ़ न अथन जॉब सुठी आहे इनकम सुठी आहे मिले थी पई सेलेली त पोइ हुनजे करे कुझु उनखे छा प्रॉब्लेम ईंदी ऐं रोज अप डाउन कंदी आहियां त पोइ कुझु वांदो न आहे सुठी आहे ॾाढी सुठी आहे मुंहिं मंथली इनकम हा त मूंखे कुझ प्रॉब्लेम ईंदी न अप डाउन कंदी आहियां सेठ बि सुठो आहे मुंहिंजो ॿ कलाक पहिरों ई छूटी ॾई छॾींदो आहे त पोइ हुनजे करे कमु कंदी आहियां हुते मां हुते ॾहे बजे ताईं पहोंची वेंदमि सूरत में चइनि कलाकनि जो पंधि आहे चइनि त पहोंची वेंदमि ॾहे बजे ताईं हा हा सही आहे ठीकु आहे ठीकु आहे इनजॉय करे अचो शादीअ में हा न बसि मां हाणे अचनि वारी आहे मुंहिंजी स्टेशन मां हाणे पहोंचदमि ठीकु आहे भाभी जय झुलेलाल